आब एतऽ जे छै से बहुत जादा अभी एतबौ जे छै से बहुत जादा अंधविश्वास चलै छै अभी जे छै से की कहब भूत प्रेतमे जे आदमीके सीधा लगल भूत प्रेत सीधा चलि गेल जे छै से आदमीके झाड़ फूँक करबैके लेल आ झाड़ फूँक तखने भेल की जँ से दू सए टका एमहर सऽ ठकलक आ पाँच सए एमहर सँ लेलक आओर साथमे जे छै से झूठ फूस बजलक आओर अंधविश्वास एहो सँ छै जे आदमीके जे साँप काटलक तऽ सीधा जे छै से होस्पिटल होस्पिटल जे छै से नहि गेल सीधा चलि गेल झाड़ फूँक करबै लए झाड़ फूँक कयला सँ जे छै से आदमीके मोचे भऽ गेल तऽ ओहिसँ जे छै से आदमीके जे छै अंध विश्वास सेहो भऽ गेल जे ओहिमे जे छै से झूठ फूस सऽ अंधविश्वासमे जे छै से इसब चीजमे जे छै से जादा लोकके जुड़ैके कोशिश केलक जबकि इसब चीज सँ लोक थोड़ा सा परहेज़ करबाके चाही इसब चीज सऽ बिल्कुल जे छै से हटबाके चाही ई परहेज सब सँ अंधविश्वास बिल्कुल अहाँ सब के नहि हेबाक चाही एहिके लेल आओर जे छै से हर जगह तऽ अंधविश्वास लोक जे छै एक दूसरे सँ ई फैलाबै के कोशिश करैत रहै छै लेकिन की करबै एहि जगह पर जे छै अंधविश्वास जे छै से जे छै से जे छै बहुत जादा असरो करै छै एहिमे जे छै अंधविश्वासमे एक दूसरा सँ दिक्कतो भऽ जाइ छै की आओर साथमे एक दूसराके समस्योके सामना करऽ परै छै अंधविश्वास के साथ ही एक दूसरा सँ समस्या के समस्या समाधान करऽ परै छै अंधविश्वास सँ अंधविश्वास जे छै से हर जगह पर जे होइ छै होयत रहै छै काफी जे छै से दूसरो लोक के जे छै से समस्या होयत रहै छै अंधविश्वास कऽ कारण